औ औ ए लांफैनो हागोन औ ए दामफ्रालाय बिदिनो माबायावहाय एक्स' थायावहाय बिदिनो साराय थिनस' चारिस' गाहाम एक्स' फिथाइआव साराय थिनस' चारिस' गाहाम आरो आमफाय दुइस' फिथाइआव सयस' साथस' इदिनो ओमफाय गोबां लांबालाय एसे खमायनानै हरगोन आं

लांफैनो हागोन मोनलांगोन मा बेसे गोबां नांगौ नोंनो लांजोबनो हागोन औ बेसेबां गोबां कमला नांगौ बेखौ मोनजोब लांगोन लांफै

उम उम लांफैदो औ साब्रै साबा लोगो लानानै फै गोबाङैनो लांनो हागोन

एसे गोबाङैनो लांबा थिनस' थाखाजोंहाय देरस' सो औ बिदिनो हरनोसै आरो औ गोबाङैनो लांबालाय औ गोबाङैनो फिथाइ लांबालाय जों खमायगोन औ दे